असांजो कटनी ज़िलो चूने जी मिलुनि जे लाइ ॾाढो ई ॼाणो मानो वेंदो हुयो ऐं सभई माण्हू हिनखे चूने जी माइन जे नाले सां बि ॼाणंदा हुया हिते ॾाढा सारा चूने जी भट्टूं अॼ बि तव्हां खे ॾिसण में अची वेंदियूं तव्हां रोड ते वेंदव बाई पास खां थोरो अॻिते हलंदव शहर खां त तव्हां खे ॾिसण में अची वेंदियूं ऐं पहिरों कटनी शहर में घुमण जे लाइ फ़िरण जे लाइ पर्यटकनि जे लाइ मतिलबु कुझु हुयो ई न माण्हू हिते असांजा जीअं निराणूं ईंदियूं हुयूं पंहिंजे पेके अचनि त कुझु हुयोनि ई कोन छा करनि वेठा हूंदा हुया घर में ॿाहिरि वञनि ॿिए शहर घुमणु ॾिसणु पंहिंजे शहर में घुमनि ज़्यादा सुठो उन्हनि खे लॻंदो हुयो हिते अचण जो मन न कंदो हुयो हुनजो ऐं असांजा ॿार बि जेके घर वेठा हूंदा हुया कुझु हुयो ई न शहर में पोइ धीरे धीरे हिकु मॉल खुलियो पोइ ॿियो मॉल खुलियो पोइ टियो मॉल खुलियो वॉटर पार्क खुलिया खेॾण वारा गेम जोन खुलिया पार्क खुलिया हाणे हिते टे मॉल आहिनि हिक त हाणे ठहे पियो थो अध में हले पियो थो असांजे घर में पास में ई आहे हिक शहर में आहे ऐं हिकु थोरो दूरि मित्तल कॉलोनी ठही ठहियल आहे उते ठहियल आहे टिनिनि मॉलनि में गेम जोन ठहियल आहिनि खाइण जी शइ ऐं तव्हां खे घुमणु आहे खाइणो आहे पीअणो आहे त चौपाटी आहे ॾाढी सुठी एॾी सुठी सुठी शयूं मिलंदियूं आहिनि खाइण जूं ॿार वेंदा आहिनि वठी ईंदा आहिनि खाईंदा आहिनि मौज कंदा आहिनि उनखां पोइ जाग्रती पार्क ठहियल आहे उनजे अंदरि विज्ञान जो पार्क ठहियल आहे जिते ॿार वेंदा आहिनि ऐं विज्ञान जा मज़ेदारु मज़ेदारु एक्सपेरीमेंट सिखी ईंदा आहिनि सुरमे पार्क ठहियल आहे उते ट्रेनियूं आहिनि ॿारनि वारी ट्रेनियूं पूरो सेर कराईंदियूं अथनि पार्क जी बदख आहिनि पखियुनि खे ॾिसु वही करे ऐं नाव नाव बि हलंदी आहे नदी आहे ॾाढी वॾी हुते त नाव बि हलंदी आहे ऐं कटनी नदी बि आहे उनखां पोइ मंदर बि आहिनि पीर बाबा बि आहे उते बि तव्हां वञी करे मैगी ॾाढी मशहूरु आहे पीर बाबा जी मैगी करे माण्हू वञी खाईंदा आहिनि वॉटर पार्क बि हिकिड़ो नंढो सो ठहियल आहे थोरो दूरि आहे पर ठहियल आहे वञी था सघो पूल आहिनि पूलनि में वञी मस्ती मौज करे था सघो तव्हां पंहिंजे परिवार सां त हाणे विकास थिए थो ऐं भई अस्पताल बि प्राइवेट ॾाढा सारा ठही विया आहिनि सरकारी अस्पतालनि जी हालति थोरी ख़राबु आहे न बि पर ठीकु आहे हले थो पियो जीअं बि धंधो करोना खां पोइ थोरो चौपट थियो आहे पर माण्हू वधनि वसनि था वरी बि कुझु माण्हुनि हेठि था वेंदा वञनि पर ज़्यादातर माण्हू वधंदा वसंदा रहनि था हिते ऐं रोड रस्ता ठहनि था सुठे सां थिए थो विकास हिते बि